बाढ़ के समय में जब मीडिया वाले आते हैं तो इधर उधर करके अपना फोटो फाटी ले लेता है उसके बाद जो है कोई ग़रीब आदमी डूब रहा है उसका घर क्या डूबा नहीं डूबा क्या इस स्थिति है उसके पास यह सब कुछ नहीं देखते हैं

मीडिया वालों को चाहिए कहाँ रोड टूटा हुआ है नहीं टूटा हुआ है इस गाँव के आदमी को क्या सुविधा है क्या नहीं सुविधा है यह सब कुछ नहीं देखता केवल नेता लीडर बस यही सबमें पड़े रहते हैं जो सही चीज़ है उस चीज को दर्शाता नहीं है एक छोड़कर के बस नेता लीडर के पीछे पड़े रहते हैं यहाँ रोड टूटा हुआ है यह सब लिखना देखना और दिखाना यह सब उसका काम है लेकिन देखता देखता दिखाता नहीं है यह सब करते हैं और यहाँ जो है सही चीज़ को एक बार भी नहीं दिखाते हैं उल्टा सीधा करके बस दिखा दिया पब्लिक को बीच में ले आया यहाँ रोड टूटा हुआ है कहाँ से किसका घर मिला है किसका नहीं मिला है यह सब कुछ नहीं एक दम नहीं बस अपना नेता लीडर के पीछे पड़े रहते हैं यहाँ जो आती है बाढ़ तो उसमें यह नहीं देखते हैं किसका घर डूब गया और इसकी रहने का क्या स्थिति है यहाँ का मुखिया सरपंच जो भी होते हैं वह भी नहीं देखते हैं कभी हुआ तो आकर के कभी कोई चना बाँट दिया कोई आया तो खाना दे दिया या नहीं भी दिया तो वह इसमें भी होता है ऐसा जो सभी आदमी को पहुँच नहीं पाता है यह भी मीडिया वाले कभी देखते हैं नहीं देखते हैं बस केवल आया गाँव का मुखिया उसको फोटो ले लिया बस हो गया क्या मिला नहीं मिला क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना उसको नहीं बस केवल अपना जो है अथि करना ही करना है